गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानायखौ आङो बांसिनानो मोजां खालामनो बा जोथोन लानो थाखाय गुदुं दैनि बाहायथिखौ बाहायनाय जायो आरो खम' बिबांनि गाइखेर साहा एबा गोदै गोनां मुवाफोर जानायाव सामोल जायो बा सांग्रांथि जायो एबा जायाखौनो बुंनो हायो दा गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानायखौ होबथानो थाखाय लाल साहा जायखौ जोङो लकेल सोदोबाव लाल साहा होनानै बुङो बेखौ बांसिन गुदुं गुदुङै लोंनानै जोङो बेखौ जोथोन लायो आरो बांसिनै बे गारां मेंनायखौ एबा खाब्रां जानायखौ जोङो जोथोन लोनो थाखाय बेबायदिनो गुदुं मुवा लानांगौ होनानै बा नांनाय सिबां गोदै मुवा लानांगौ होनानै आं सोनो आरो गुदुं दैआव संख्रै लगायनानै बा संख्रैजों गुदु दैखौ फुदुंनानै जोङो गावनि गारांखौ लोंनानै बा सुनानै साफा खालामानो हायो आरो बा बिनि अनगायैबो आं आंनि बांसिन गारां रैखाथिनि थाखाय गय जानाय बा गया रोखोमसे गोब्रा मोनसे जाग्रा मुवा बे गयखौ जायोब्ला गाराङा गोब्रा जायो जानो हमो आरो बिनि अनगायैबो गारां रैखा खालामनो थाखाय बांसिन फुंनि समाव बिनि प्रेकटिस बिनि प्रेकटिसखौ खालामनाय जायो आरो गोबां प्रेकटिस खालामनायनि उनाव आं आंनि गारांखौ रैखाथि होनो हायो बा गारां रैखाथि होनायाव बे बायदिनो गुसु दै बा गोदै मुवाफोर जानायाव सामोल बा सांग्रांथि जानांगौ होनानै साननो हायो